हैलो हां जी कौन

हां जी हून पता नेईं बड़े दकाना पर औंदे न पता नी केह्ड़े ओ तुस अच्छा अच्छा नांऽ केह् ऐ भला तुं'दा अच्छा अच्छा लंबे लंबे अच्छा अच्छा चेता आया हां जी केह् होएआ समान लैना कोई किश नेईं नेईं ऐसा कदें होई नी सकदा साढ़े दकाना समान गेआ होवै ते पड्डरा शड्ढरा लग्गे दा होऐ साढ़ा सामान सबतु ऐसा होई नी सकदा कि साढ़े कोई दकाना कोई अजें धोड़ी कोई ऐसा आया नी चेंज चेंज अजें तौले नी होना पर अस मन्नी लेने थोह्ड़ा होए निकलो पैह्ले साढ़ी दुकाना पर आएओ समान आह्नो फ्ही फ्ही अस दिखगे सुनगे उं'दा केह् करना नेईं नेईं अस पैह्ले समानै ई दिखगे नेईं नेईं ऐसी गल्ल कोई नी ऐ अस सामान दिखगे पर पैह्ले समान कोई ख़राब निकली नी सकदा ऐ साढ़ा सामान बेस्ट समान ऐ साढ़ी मार्किट च साढ़ी बेस्ट दकान ऐ कोई नी तुस आखा दे ओ चलो अस मन्नी लैन्ने पर तुस पैह्ले आएओ समान दिखगे करगे कोशिश अस चेंज करने दी होई सक हां जी हां जी ठीक ऐ कोई नी कल मै घट्ट गै होना ऐ मेरा दकानदार कम्मै आह्ला मुड़ा होना रक्खे दा जेह्ड़ा ओह् होना ऐ ठीक ठीक ठीक